مجھے مچھلیاں بہت پسند ہیں میں نے جو ہے اپنے گھر پر اپنے روم کے پاس میں جو ہے ایک بڑا سا ایکیورم لگا کے رکھا ہے اور میں نے اسے کافی اچھے سے سجا کے رکھا ہے اس میں کافی میری فیشیز کا کلکشن ہے اس میں میری گولڈ فش ہے اسٹار فش ہے اور ٹائیگر فش بھی مجھے بہت پسند ہے تو وہ بھی ہے اسٹون فش ہے اور کیٹ فش ہے اور تھوڑے سے اس کے اندر میں نے جو ہے جھینگا ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ ڈال کے رکھے ہیں میں نے وہ بھی مجھے کافی پسند ہے اور میں کافی ان کا دھیان رکھتا ہوں مجھے مچھلیوں کے ساتھ وقت بتانا انہیں کھانا کھلانا ان کا پانی چینج کرنا ایکیورڈیم صاف کرنا مجھے کافی اچھی لگتی مچھلیاں تو مجھے یہ سب کافی پسند ہے اور جب بھی میں کہیں جاتا ہوں اور مجھے وہاں کوئی اچھی مچھلی ملتی ہے تو میں وہاں سے اسے لے آتا ہوں اور میں اسے اپنے ایکیورڈیم میں لا کے چھوڑ دیتا ہوں اور ہمارے شہر میں کھائی جانی والی مچھلیوں کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے کہ ہمارے شہر میں کھائی جاتی ہے منگور گرئی اور سلمن بھی کافی مچھلیاں اچھی ہوتی ہیں اور کافی پروٹین ہوتا ہے تو ان کو لوگ کھانا کافی پسند کرتے ہیں